आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव बैसागु फोरबो फालिनाय जायो आरो बे बैसागु फोरबोखौ जों बर' मानसिफोरा गाजा गोमजायै रंजा बाजायै फालिनाय जायो बेयाव मोनसे फांसन बायदि खुंनाय जायो बेयावहाय बायदिसिना बादायलायनाय थालिर बिफांआव गाखोनाय दावज्ला सौलायनाय दाव दावदै खेला दाव खेला बायदिसिना खेला होनाय जायो माने बे खेलायाव देरहानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनो मोनसे मान बावनाय जायो बेफोरखौनो जोंनि आसामाव आसामनि क'क्राझार जिल्लानि भागोआव थानाय बायदिसिना गामिफोराव खुंफुंनायखौ नुनो मोनो